हाँ हमारे हिन्दी भाषा के कुछ आम वाक्यांश और मुहावरे हैं जिनको अंग ढीला होना आंखे चुराना अंगूठा दिखाना आँखों से गिरना सिर हिलाना उंगली उठाना छाती को सांप लोटना तलवे चाटना दांते खट्टे करना नाक रगड़ना पीठ दिखाना मुँह काला करना नौ दो ग्यारह होना जैसे काफ़ी मुहावरे हैं जिसको हम रोज की दिनचर्या में यूज लेते हैं